हम ओला ऑटो कम्पनी कम्पनीसँ अधिकतर ओलाके बुक करैत छी आओर हमरा एहिपर कोनो तरहक छूट नहि मिल रहल यए तऽ हम चाहैत छी कि हम हम अथी हम पिछला दू सालसँ अहीँके कम्पनीसँ जा अहीँकेँ कम्पनीसँ ओला बुक कए कऽ जा आबि रहल छी हमर यात्रा अधिकतर अहीँके गाड़ीसँ भए रहल यए तऽ हम चाहैत छी कि अहाँ अहाँ हमरा किछु छूट प्रदान करू अगर अहाँ अहाँ छूट प्रदान नहि करैत छियै तऽ एहन आओर अलग कम्पनी छै जेकि हमरा छूट दए रहल छै तऽ हम अहाँसँ ई निवेदन करैत छियै कि अहाँ हमरा छूट दियौ ताकि हम अहाँके जेना पिछला दू सालसँ कस्टमर छी ग्राहक छी ओहि प्रकारसँ आगाँ बनल रही आ एहि कारण हम हम सिर्फ अहाँसँ छूट माङ्गय लेल चाहैत छी